हेल' अ गावबुरा बिथां जाहा माबा मोनसे जाबाय नङाना बिखो माबा खालामना होनांसिगोन जाहा ओइ गामिनि खाथिनि न'खरसेया जोंहानि हानि माबा सिमाखो नारबाय थादो बिखो माबा खालामना होनांगोन आरो नों गावबुराया बिखौ सिजोल खालामना सिजोल खालामना होनांगोन आरो दानि माबाखो हानि माबाखो सिमाखो बारबोबाय थादोना इसोरो इखो हैन्थ' बाय थाबैनो थिग खामना होनांगोन होननानै नोंनियाव फन खालामहरदोमोन आङो अ मा मा समायाव टाइम मोनगोन टाइम मोनगोनना ओं ओमफ्राय थाबैनो खालामना होदो आरो नङाब्ला इसोरो उनाव आरो जोंहानि माबाखो सेना लाथारगोनना इनिखायनो सिजोल खामना होनि होनो थाखाय नोंखो लिंहरदोमोन आरो दाथ' न'आवनो दङ ना अफिसाव दङ सिजोल खालामना होब्लानो जाबाय थाबैनो जाहानि हानि माबाखो मोजाङै होमब्ला

इदिनो न' खाथि खाथिना एनिखायनो एना एनि जालायबाय थायो एनिखायनो सिमाखो मोजाङै माबा खामनानै मोजाङै सिजोल खामना लानो होनना सानदोंमोन